سبزی ہمارے مارکیٹ میں ملتی ہے بہت اچھی ملتی ہے اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں خریدنے کے لیے وہاں سے فر لاتے ہیں ماشاء اللہ اچھی مطلب یہاں ملتی ہے سبزی بہت اچھی اچھی ملتی ہے اور آن لائن بھی خریدتے ہیں سب جیسے اور بس یہ فرق یہ ہیں کہ سبزی میں جیسے پہلے خریدنے جاتے تھے تو جو سبزی پہلے دس روپئے یا پندرہ روپئے ملا کرتے آج وہ تیس روپئے ہے چالیس روپئے ہے تو سبزی کے معاملہ میں یا پھر اور بھی چیز کے جیسے سبزی ہو گئیں تو اس کی مہنگائی تو ابھی فی الحال زیادہ ہیں پہلے سے زیادہ ہیں پہلے خریدنے جاتے تھے تو کم ریٹ لگاتے تھے اور آج کے ٹائم میں سبزی کی دام کچھ زیادہ ہے اور آن لائن آن لائن سے بھی مطلب ملنے لگی جیسے آن لائن سے ہم سبزی منگا سکتے ہیں تو ہم لوگ مارکیٹ سے ہی لاتے ہیں اور آن لائن کا بھی سویدھا ہے آن لائن آپ کرسکتے ہیں لیکن آن لائن میں جو ہے مطلب کچھ پیسے زیادہ لگتے ہیں کچھ روپیے زیادہ لگتے ہیں آن لائن میں اور ایسے خریدنے میں فائدہ ہے ایسے ہم جاتے ہیں بازار سے لاتے ہیں بس یہ ہے کہ میں پہلے سے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی پہلے سے کم ہونی چاہیے مہنگائی زیادہ ہے